हल्लो नमस्कार बताइए कौन बोल रहे हैं हाँ बताइए जी जी मैडम बस अब आपका ही काम चालू होने वाला है ये दो तीन प्रोजेक्ट थे वो खतम करके बस आपका काम चालू करने वाला हूँ तो आपको दो तीन दिन में आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा अब पेमेंट की क्या बात है मैडम आप घर के ही हो कितना भी दे दियो वैसे तो हमारा सात सौ रूपया लेते हैं अब तुम दे दियो छ सौ रूपया दे दियो घर कैसी बात है अब देखो मैडम तुम्हारे ही काम में लगो हैं जे अभी मैंने छोड़ देते तो प्रोजेक्ट लगे थे अब देखो जित्ती जल्दी हो जाए उत्ती जल्दी मैं तुम्हें दे देउं करके एड्रेस तुम ये फूल गाँव चौराहा देखो है तुमने हाँ तो ये ग्वालियर में एक फूल गाँव चौराहा है मतलब किसी से भी पूछ लियो तुम्हे पहुंचा देगा वो तो बाकी मतलब बाकी बगल में एक रेल की पटरी है ठीक है बाकी यहाँ दो तीन दुकान बाकी यहाँ दो तीन दुकान छोड़ कर संतोष संतोष एडिटर के नाम से एक दुकान है वही पर आ जइयो मैडम तो मैं वहीं पर मिल जाऊँ अरे मैडम काहे को परेशान कर रही हो हमे तुमइ आ जाइयो हाँ ठीक है मैडम यही यही नंबर है ना तुम्हारा व्हाट्सएप को हाँ ठीक है जा पे मैं भेज देता हूँ पाँच मिनट में ठीक है हाँ ठीक है चलो